बुनाई एक सिलाई एक बहुत ही प्राचीन कला है जो हमें हमारी दादी हमारी नानी के द्वारा हमें सिखाई जाती है और इससे बहुत सी महिलाओं को रोजगार बनाने में भी सफलता मिलती है पहले की महिलाएँ बहुत सी महिलाएँ ऐसी हैं जो सिलाई के जरिए बुनाई के जरिए अपना घर चलाती थी और यह कला आज भी जीवित है बस थोड़ा सा नए तरीके से ये चीज़ें है उपयोग में आती है मेरी मम्मी भी सिलाई और बुनाई में बहुत अच्छी है उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े बहुत अच्छे स्वेटरें में बनाई है बचपन में हमारे लिए और ये चीज मैंने भी उनसे सीखी है तो अब यह मेरी पसंद भी बन चुका है इससे और इसे हम अपने रोजगार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं यह मेरा रोजगार भी है मैंने सिलाई को अपने रोजगार के लिए चुना है इसमें हम दूसरे लोगों यह इसमें हम दूसरे लोगों के लिए अच्छी तरह के कपड़े बनाते हैं और इस चीज से हमें अच्छी कमाई भी होती है लेकिन इसके थोड़े थोड़े नुकसान भी होते हैं अगर हम जैसे बहुत टाइम तक सिलाई कर रहे हैं बैठ के तो हम इससे हमारी आँखों में भी दर्द होता है सर में भी दर्द होता है और कमर में भी तकलीफ होती है यह बहुत समय तक एक जगह पर बैठकर काम करने से ऐसा होता है लेकिन अगर हम काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर उठकर टहलने से थोड़ बहुत व्यायाम करने से ये सारी चीज़ों को कम कर सकते हैं